ہاں میں ایک بار چنئی گیا تھا وہاں پر وہاں کے لوگوں کا رہن سہن سب کچھ ایک دم مجھے الگ لگا تھا ان کی جو زبان تھی وہ بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ان سے بات کرنے کے لیے مجھے بہت پرابلم ہو رہی تھی ایکچولی ایک دو ایک دو دن کا کام تھا کسی کام کی وجہ سے میں وہاں گیا تھا

میں ان کی جو زبان تھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کافی پریشانی مجھے ہوئی تھی اس کے بعد پھر مجھے میرے ایک جاننے والے تھے ہمارے ادھر کے ہی وہ ملے وہ کافی ٹائم سے ادھر رہتے تھے میں نے ان کو بولا مجھے آپ کی ہلپ چاہیے ان کی میں جو زبان ہے وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ میری ہلپ کیجیے کر دیجیے پھر جو مجھے کام تھا اور جن سے مجھے کام تھا وہ مجھے ان سے ملا کر لائے اور انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ان کی ان کی جو زبان تھی اس کو ٹرانسلیٹ کیا اور پھر مجھے بتایا